औ सोर बुंदोंमोन औ औ औ कक्राझारनि बबेथिं एरियाव कक्राझार बे बड'फा नोगोर खाथिनिदा अके नोंथां मोना गोदान नामा औ औ नों आदसा आमफ्राय कानेकस'नथ' लाथ' खायाखै नङा होनबा ना

जोङो माबानिफ्राय ढीपका टाइप बेखौ जों दै बोखोयो बेबो मोनसे खा गोथौ मोजां माबानानै होनायखा दोनैहाय आरो मोनफ्रोमबो टेप माबायावनो जोङो मानि मोनसे पिल्टारनि बेब'स्टाखौ खालामनानै होखादों अट'मेटिक फिल्टार जाबोखायो आरो आरो सम सम बेखौ मानि फोसाबबाय थानायबो जायो आरो फिल्डयाव ओंखारग्रा मानसिफोर दंखायो मानि फिल्ड अवारखारफोर दं बिसोरखौ बेनि दारै बिसिनि दारै मानि बिसोरखौ थिनहरनानै फोसाबहैनाय जायो सानो आरो बा दे लोंजागोन जेबो नङा आरो माबाबानो जाबाय कानेकसन खालामबानो जाबाय कानेकसन कानेकसन खालामनो थाखाय जेन'बा नोङो एप्लिकेशन हो गांसे परमिलि एम बि मिस'नारि माबा बाथ्रा

ओरैनो खननै होयो सानाव फुङाव सानाव मानि फुं बाहागोआव मोनगोन नोङो माबासोआव संनाय खावनायनि बिदिनो छाटतानिफ्राय मोनगोन आमफ्राय ओरैहाय माबासोआव बेलासियाव होगोन आरो बेलासियाव बिदिनो तिन्टा सारिता बे समाव होयो आरो आमफ्राय एक घन्टा एक घन्टा राननानै होगोन दे दे मा माबा दे दे दे